جی ہاں ہماری علاقے کے طلبہ اسکول میں دوڑوں میں شامل ہوتے ہیں دوڑنا چھوٹے بچوں کی صحت کے لیے فائدے مند ہے بچے اس سے تر و تازہ رہتے ہیں بچوں کا جسم اچھا ہو جاتا ہے اور ان میں دوڑنے کی طاقت کافی آ جاتی ہے اور ان کی صحت بہت بہت اچھی رہتی ہے ہمیشہ کے لیے